सिंधड़ीअ जा सेवण जा प सतीशाह पार कलंदर दमादम मस्तु कलंदर झूलेलाल मुंहिंजा पहिला नम्बर हो इहो भॼन मूंखे इलाही वणंदो आहे इलाही वणंदो आहे हुनखे जिथे मर्जी ॻाए वठो शादियुनि में कंहिं फक्शननि ते उहा इहो लॻंदो आहे सॼी सिंधी संगत अची वयी आहे सभिनी ख़ूब वडिया मूंखे ई लॻंदो आहे हिकिड़ो ॿियो जेको हो जमालो ॿई हथ मथे करे करे हो जमालो ओर इलाही वणंदो आहे जंहिं महिल बि शादियुनि में बि जीअं मर्जी डांस करे वठो पाण ई हथ पैर थिरकणु लॻंदा आहिनि हिन गाने ते हेॾो मतिलबु सुठो हुनमें थी वेंदो आहे वातावरण बि सॼो हुननि जो जेको कोई माण्हू बि ॿुधंदो आहे सभु नचणु लॻंदो आहे इनजी त हिकिड़ी हिस्ट्री बि आई हुई हो जमालो छो पियो नालो पाकिस्तान में कोई वियो हो हुअ हुन कोई पुल ठाहियऊं हिकिड़ो कैदी हुयो त पुल ठाहियऊं उते ट्रैन वञी कोई न पियो खणी वञे ट्रैन त हुन कैदीअ खे चयूं कि हिनखे उमिरि कैद त आहे ई हिनखे चयूं कि तूं अगरि हीअ ट्रैन सेखारियुसि ॿ महिना वरी चयुंस कि तू अगरि हीअ अगरि पार करी वेंदे पुल त तोखे छॾे सघंदासीं उहो भाई उहा कैदी हुन पुल खे पार करे वियो त इन करे हुनजो नालो ई हुयो हो जमालो त हिन करे हुननि सभिनी सिंधियुनि गानो ॻाए छॾियो कि जेको खटी आयो खेर सां हो जमालो जेको खटी आहियो खैर सां हो जमालो तंहिं महिल लाको इहो गानो फेमस थी वियो हाणे जंहिं महिल बि कोई फ़क्शन थींदो आहे शादी थींदी आहे बरडे हुजे हर सिंधी माण्हुनि जे घर में इहो ज़रूरु वॼंदो आहे सिंधी त सिंधी हाणे त पंजाबी ॿी कास्ट वारा बि इहो गानो ॻाईंदा ज़रूरु आहिनि ऐं नचंदा आहिनि